جی ہاں میرے خیال میں اس زبان یعنی اردو زبان کا موازنہ دوسری زبانوں سے کیا جاتا ہے خاص کر ہندی زبان سے حالانکہ ہندی زبان سے اردو زبان کا موازنہ کرنا میرے خیال میں بالکل ٹھیک نہیں ہے جوس شیرینی اور خوبصورتی اردو زبان میں ہے وہ ہندی یا کسی اور زبان میں میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتی ہر زبان کی حالانکہ اپنی الگ خوبصورتی ہے لیکن جو جو عزت اور تک اکرام اردو زبان سے حاصل ہوتا ہے یا دوسروں کو دیا جا سکتا ہے وہ کسی اور زبان میں یا کسی اور زبان سے نہیں مل سکتا بہت سارے ہندی یا بالی ووڈ گانوں میں اردو کا استعمال بڑھ چڑھ كر کیا جاتا ہے جس سے کہ ان گانوں میں خوبصورتی اور عروج حاصل ہوتا ہے تو میرے خیال میں اردو کا موازنہ دوسری زبانوں سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ایک الگ قسم کی زبان ہے اور اس کی خوبصورتی کا کوئی مثال نہیں ہے